असां नएं घर में शिफ़्ट थी करे आया आहियूं पहिरीं आलमबाग में रहंदा हुआसीं हाणे मवैया में अची विया आहियूं घर में महूरतु आहे इनकरे घर में महिमान वेठा आहिनि त सिलेंडर ख़तमु थी वियो आहे इनकरे महिरबानी करे ॿ सिलेंडर तव्हां जल्दी खां जल्द मोकिले छॾियो त तव्हांजी महिरबानी थींदी ॿियो त जीअं तव्हांजा सिलेंडर ईंदा तीअं तव्हांखे पैसा असां ॾेई छॾींदासीं